ایک مرتبہ ہمارے گھر میں دعوت تھی میرے سسرال والے آنے والے تھے میرے شوہر بولے کہ کچھ اچھا پکوان کرو تو میں پکوان کی لیکن اُس میں کیا ہو گئی غلطی بولے تو تھوڑا سا سالن جو تھا اُس میں داغ لگ گیا اور داغ لگنے کی وجہ سے کیا ہو گیا اُس میں داغ کی بو آنے لگی تو اُس میں مہمان تو آئے کھائے لیکن بو آنے سے ذرا تھوڑا وہ لوگ غصّے میں تھے ایسا ہو گیا پھر میرے شوہر بھی خود غصّے میں تھے ایسا ہو گیا بلکہ تھوڑا میرے کو وہ لوگ تنگ کر دیئے غصّہ کر دیئے تو میں بھی ایک دم خاموش ہو گئی میرے سے غلطی ہو گئی تھی پکوان میں غلطی ہو گئی میرے سے بولتے نہیں میری غلطی ہے بلکہ میں کیا ہو گئی خاموش ہو گئی کچھ جواب نہیں دی میں تو میرے شوہر میں جواب نہیں دینے سے وہ لوگ بھی خاموش ہو گئے پھر اُس کے بعد آئندہ سے ایسا غلطی نہ ہونے بلکہ میرے کو سمجھائے میرے کو سمجھا دیئے